नवजात नवजात शिशुके पहिल साल के अभ्यन्तर दौरान अलग अलगसँ स्कार कयल जायत छै स्कार कयल जाइत छैक मने ओकर देखभाल जे कयल जाइत छैक एहिठाम से चल आयलए ई भाव तऽ नवजात शिशु जेना बड्ड कोमल नाजुक जेना जेना फूलके जे छै से ओ स्वरूप होइत छै ओ बहुत कोमल ओ कोनो वातावरणसँ तुरन्त प्रभावित भऽ जाइत छै एहिद्वारे ओकरा बहुत ओहिपर मे ध्यान देवय पड़ैत छै जे ओकरा ठण्ढीसँ बेसी जे ठण्ढी छै तऽ ओहिमे ओकरा ठण्ढी नहि लगै कियाक तऽ हम अहाँसभ जे छै से जे प्रौढ़ छी चाहे किशोरवस्थामे छी ओ सहन कऽ लेबै लेकिन ओ बच्चा तऽ कनेके ठण्ढी यदि बेसी भेलै ओहिसँ प्रभावित भऽ जेतै तैँ विशेष ठण्डसँ विशेष गर्मीसँ कोनो सर्दीके जे छै वातावरण ताहिसँ ओकरा बचेबाक लेल जे आवश्यक जे छै विधि ओ ओकरा अपनाके आ ओहिसँ बच्चाक सुरक्षा प्रदान करक चाही ओकरा नीक जँका देखभाल कऽ कऽ ओकरा सुरक्षित राखक चाही